मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर हम पिकनिक पर गए वहाँ हम गए जमानी देव जमानी देव में हमने खाना बनायाँ और वहाँ खाना खाया और जंगल की सैर को निकल गए जंगल में जब हम गए तो हमने देखा बहुत सारे जानवर और जिनकी हमने फोटो खींची और अपने कैमरे में उन्हें कैद कर लिया और फिर हमारे मन को आनन आनंद मिला आनंद मिलने के बाद वहाँ एक नदी थी नदी के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे और पत्थर थे और हमने उनकी विडियो बनाई और साथ लेकर आए उसके बाद हमने वहाँ पर खेल खेल कूद किया स्थान बहुत पसंद आया क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे और जानवर थे और वहाँ वहाँ के म मोहां का स्थान बहुत प्रिय था हम ने वहाँ पर छि क्या के क्या बोलते छिल छिक्कन खेला